جی جی میں چاکلیٹ شاپ سے بات کر رہی ہوں ہاں جی مل جائے گی آپ چوکو بار ابھی فی الحال ختم ہے میرے پاس ونیلا والی مل جائے گی آپ کو جی وہ تو اویلیبل ہے ہمارے پاس ابھی ہماری شاپ رات میں نو بجے تک اوپن رہتی ہے نہیں ہاں جی اوپن ہی ملے گی آپ کو ہماری شاپ ایوری ڈے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے تھوڑا ہاں اب صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز اوکے اوہ کل کل تو صبح ٹھیک ہے چاکلیٹ والی مل جائے گی ٹھیک ہے پرائز ان کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانچ سو ایم ایل کی جو ملے گی وہ آپ کو ٹو ٹو ہنڈریڈ تک مل جائے گی ٹھیک ہے ونیلا ٹوئنٹی روپے کی ون ہے کتنی چاہیے آپ کو ونیلا والی ٹھیک ہے مل جائے گی آپ کو کل بتا دیا جائے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ تو ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں تھوڑا ڈسکاؤنٹ آپ کو آپ کو ٹوئنٹی روپیز تک کا ٹوئنٹی تک کا مل جائے گا یہ ہاں ٹوئنٹی تک کا مل جائے گا آپ کو چلیے ٹھیک ہے ٹین پرسینٹ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں

اوکیا